میں بچپن میں مکتب اور اسکول جاتا تھا اور مجھے مکتب میں استاد صاحب سبق یاد نہیں ہونے کے کارن استاد صاحب مجھے بہت مارتا تھا اور مجھے جلدی یاد بھی نہیں ہوتا تھا اور اسکول میں ہم تھوڑا لیٹ سے جاتے تھے کیونکہ اسکول میں اسکول بہت دور تھا وہاں جانے کا سودیدھا کچھ بھی نہیں تھا اور میں اور میں بچپن میں بہت حرکت کیے تھے جیسے کسی سے جھگڑا کرنا گالی گلوچ کرنا کسی سے بھی کر لیتے تھے بچپن میں لیکن اب میں کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں اور مجھے بچپن بہت اچھا لگا کیونکہ بچپن ایک اچھا ہے اور ہم نے بچپن میں کئی طرح سے کے کرکٹ کھیلے ہیں اس میں ہم اور اور ہمارے دوست سب ساتھ ہی کھیلے کرکٹ امید ہے کہ ہم لوگ بچپن میں ہم لوگ بہت مزہ آتا تھا اور اب افسوس ہوتا ہے کہ لمبا ہو گئے ہیں بچپن میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دن رات کھیلتے تھے